अॼु भारत में सरकार जे सामुहूं सभिनी खां वॾी चुनौती बेरोज़गारी शिक्षा जो वाधारो न थियणु भ्रष्टाचारी ऐं बेरोज़गारी आहे ऐं स ऐं ख़ासि तोरि सां त असांजी क़ौम लाइ ॾाढी वॾी समस्या उत्पन्न थी आहे इहो भारत ऐं पाकिस्तान जे हवाऊं अलॻि थियण खां पोइ सिंधियुनि मतिलबु एॾो प्रयत्न कयो एॾियूं कोशिशूं कयूं धंधा पंहिंजा कया ऐं तंहिंखां पोइ बि उन्हनि खे न मालिकानो हक मिलियो न छा थियो अॼु बि सिंधी व्यापार में ॾाढी चरम सीमा ते आहिनि ऐं एॾी टेक्स ॾियनि था पिया तंहिंखा पोइ बि मतिलबु हुननि जे मथां कोई सरकार घटि ई मतिलबु इहो थी करे पई अॼु सिंधी पहिरियों वाङुर ई रिफ्यूजी लॻा पिया आहिनि ऐं मुंहिंजी सरकार सां गुज़ारिश आहे त सिंधियुनि लाइ छा मां हरहिक क़ौम लाइ सरकार ॾिसे भाई किथे ग़रीबी आहे किथे छा आहे ऐं हर समाज खे हिक तरफां वधाइणु खपे न कि कंहिं हिकिड़ी क़ौम लाइ बसि ख़ासि हुजे ऐं भ्रष्टाचारी त मतिलबु हीअं चरम सीमा ते वधी पई आहे ऐं हर कंहिं धंधे में मतिलबु रिश्वत खोरी बग़ैर कम थिए कोन थो किथे बि कोट में हुजे कचहरी में हुजे न्याय त इएं लॻा पिया आहिनि भाई ॼण त माण्हू सालों साल वेठा हुजनि न्याय जी ताक़त में भाई कॾहिं न्याय मिलंदो तॾहिं मुंहिंजी सरकार खां गुज़ारिश आहे त तव्हां बिल्कुलु ॾिसो हरहिक समाज जे मथां नज़र रखो किथे कंहिं व्यापार में किथे नुक़सान आहिनि किथे छाहे ऐं देश में सभिनी लाइ बराबरि कजे भाई कंहिं स्ट राज्य में टेक्स घटि आहे त किथे वधीक आहे कंहिं राज्य खे वधीक सुविधाऊं आहिनि कंहिंखे घटि आहिनि त सरकार सां असांखे इहा ई निवेदन आहे कि हरहिक क़ौम खे बराबरि ॾिसे हरहिक राज्य खे बराबरि सां ॾिसे कोई बि राज्य देश में पिछिड़ियो हुजे न ऐं कोई बि या वरी हिकदम वधीक हे त उन में मतिलबु ओढ़े ई नमूने ॿियनि राज्यनि खे बि वधाए सरकार